भारत में नौकरी की बहुत ही दिक्कत है लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है और इसमें बहुत समस्याएं हैं और यहाँ जो संसाधन मौजूद हैं उसमें जैसे रिलाइन्स इंडस्ट्रीस वगैरह में नौकरियाँ हैं प्राइवेट नौकरियाँ हैं सरकारी नौकरियाँ हैं छोटी मोटी रहती हैं ज़्यादा वो कोई है नहीं और लोगों को बहुत बेरोजगारी से गुजरना पड़ रहा है किसी को समय पे काम नहीं मिल रहा है किसी को क्या दिक्कत है दिक्कतें आ रही हैं बहुत सारी सरकार के पास इतने संसाधन हैं नहीं कि सभी को रोजगार दे सके बहुत समस्या है नौकरी की देश में और किस प्रकार के विकल्प है तो विकल्प यही है कुछ रेलवे में नौकरी मिल रही हैं कुछ बैकों में मिल रही है कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनियाँ हैं कोई कैसा है ऐसे कुल मिला के बस यही है कि रोजगार सिर्फ थोड़े बहुत लगे हुए हैं बाकी बेरोजगारी बहुत है देश में तो कुछ नए अवसर और मिलना चाहिए ताकि और लोगों को रोजगार मिलें कुछ इंडेट्री आएँ